वेपाराच्या क्षेत्रांत गोंयांत नवें तंत्रज्ञान आनी बदलपाची प्रकृतीचो उपयोग खूब प्रमाणान जाता सरकाराचो आदार आनी स्टाट स्टाटअप सांस्कृतीक लागून गोंय गोंयाक गोंयांतलो वेपार चडावत डिजिटल साधनाचो आनी आधुनीक तंत्राचो वापर करता हे खातीर वेगवेगळ्या मार्ग वेपाऱ्यांत हांची म्हायती सकयल दिल्या हांचीय हांची म्हायती आसा तशें गोंयान खूब कडेन किदें किदें आसा हें केल्या जशें की कृत्रीम बुद्दीमत्ता म्हणजे तातूंत प्रशांत प्रशासनांत प्रशासनांत ए ए आय पर्यटा पर्यटनांत वैयक्तीक सेवा शिक्षक आनी स्टाटअप्स सांस्कृतीक सांबाळ ते डिजीट तशेंच तशेंच आसा डिजीटल साक्षारत आनी जोडणी जशें की इंटरनेट इंटरनेटची बरी साधनां मोफत वाय वाय वायफाय ऑनलायन सरकारी सेवा तशेंच स्टाटअप्स आनी तंत्रगिन्यान स्टाटअप आनी स्टाटअप प्रोत्साहीत धोरण आसा उद्देत्त येवजण आसा ब्लॉक चेन आसा रिमो आनी रिमोट आनी तातूंत पर्यटक आनी हॉस्पिटलांनी अशें आसा ट्रॅवल टॅक अनुभवी पर्यटक पर्यटन आसा ई कॉमर्स आनी डिजीटल मार्केटिंगान नवे शोध आसा ते ऑनलायन वेपार आनी डिजीटल मार्केटींग